हमारे पास बारह घंटे बिजली रहती है जिसमें से दो घंटे बिजली की कटौती होती है और बाकी मौसमों के मुकाबले गर्मी के मौसम में हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि गर्मी के मौसम मे दो घंटे बिजली भी नहीं रहती और गर्मी भी बहुत अधिक होती है